मैं मीटिंग में नहीं आ पाती हूँ तो मैं कम्फ्रेंस करके बीडियो कालिंग बात करती हूँ अपने सब्जेट के बारे में बात करती हूँ पूछताछ करती हूँ मेरा परजोक कैसे बनेगा उसमें क्या क्या करना है मिटिंग करने के लिए मुझे एक कमरा चाहिए मैं समय पर पहुँच नहीं पाई हूँ इसीलिए मैं बीडियो कॉम्फ्रेंसिंग बात कर रही हूँ इसीलिए मेरा नुकसान नहीं हुआ मेरी कम्पनी भी चलती रहेगी मेरी कम्पनी में बहुत पैसा है मैंने बहुत मेहनत की है मैं जे आगे चलकर कुछ कर सकूँ मैं बार बच्चों के लिए अपने पति के लिए कुछ कर सकूँ कुछ नाम कर सकूँ घर बनवा सकूँ कुछ बैंक बैलेंस करवा सकूँ बच्चों को पढ़ा सकूँ अच्छा भविष्य उनका बना सकूँ अच्छी इस्कूल में नाम लिखा सकूँ फीस काँपी के लिए पैसा भी जुटा दूँ मेरी कम्पनी बहुत अच्छी है मैं अपने कम्पनी से वीडियो कालिंग बात करती हूँ मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है बहुत मेहनत की है तब जाकर सफलता मिली है अभी भी मैं मेहनत ही कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए अपने पति के लिए जब तक ज़िंदा हूँ तब तक करती ही रहूँगी और भी सहायता करनी है